गथ'फोरा गावसोरनि ओरैनो थानाय समाव गोबां बेबायदि खेला दुलाफोरखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफ्राव बेखै जोंनि ओनसोलाव बेखै गथ'फ्रा गोबां बेबायदि फिसा फिसा गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आङो मोनसे मोनसे फारि फारियै बुंलांगोन गिबियावनो जाबाय गथ'फ्रा ज' जानानै जोंनि गामिफ्राव थाखोमा लायनायखौ गेलेयो बेबायदि थाखुमालायनाय गेलेनानै गोबां समफोरखौ बिथांमोनहा गावसोरनि ओरैनो थानाय समफोरखौ एगारो आरो बेबायदिनो बिथांमोनहा खारनाय बारनाय बेबायदि गेलेयो आरो लोगोसे थाखुमालायनायजों खर' हमज्लानाय गेलेयो खारलायनाय बारलायनाय बल गेलेनाय बिफां गाखोनाय दैयाव दुगैनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफ्राव बे एखे बेफोरनो जोंनि गथ'फोरनि गुदि गेलेनायफोर आरो बेफोरखौ गेलेयोब्ला जोंहा देहाफ्रावबो मेंनायजों लोगोसे गोजोन्नाय फैयो जोंनि देहाफ्रा मोजां थायो आरो जोंनि देहाफ्रा मोजां थायोब्ला जों फरायनायावबो मोजाङै गोसो होनो हायो आरो जोंनि खर' मेलेमफ्रा मोजाङै थायो आरो जोंनि गामिफ्राव बेबायदिनो गोबां गेलेगिरिफोरा ओंखारलांदों फरायनो हानाय ओंखारलांदों मोनोथो जोङो गुबुन जायगाफोरनि बायदि टाउन सहरफोरनि बायदि गथ'फोरखौ मबाइल गेलेनाय मबाइलाव भिडिअ'सफोर नायनाया एगारा लासिनो जोङो गथ'फोरखौ खेला दुलाफ्राव जोङो बाहायो आरो बे बायदि खेला दुलाफोराव जों सम होहोनायनि थाखायनो जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै जोथोनफोरखौ मोनगासिनो बे खि जोंनि गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि खारनाय बारनाय बल गेलेनाफ्राव जोङो जों थानायखौ गेलेनायफोरखौ नुनो मोनो लोगोसे जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदि गथ'फ्रा गोबां खेला गेलेयो खारनाय बारनायजों लोगोसे बल गेलेनाय साइकेल सलायनाय मेगन मेसेबनानै थिं बुनाय बिफां गाखोनाय खारनाय बारनाय बेफोर गासैजों जोंनि गामि ओनलोलनि गथ'फोरा रंजानायफोरखौ जों मोनो आरो बे बायदिनो गोबां गथ'फ्रा ओरैनो थायो नाथाय गेलेया नाथाय बेसोर गथ'फ्राबो मबाइलफ्राव गेलेनायखौ जों नुनो मोनो अब्लाबो जोंहा मबाइलाव गेलेनाय गथ'फ्रा गोबां खम जोंनि बाहेराव गेलेनायफ्रा गोबां बेनिखायनो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ गोथों गोख्रों जानायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय जोंनि उदागुरि डिस्ट्रिक बा जोंनि आसाम हादर बा बड'लेण्डआव जोङो जोंनि गथ'फोरखौ गोबां गेलेनायफ्राव जोङो थुलुंगा होनायखौ जोंनि गेदेदफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोर थुलुंगानायजोंनो जोंनि गथ'फ्रा गावसोरनि ओरैनो थानाय समफोरखौ रंजानायजों एगारना होयो जोंनि रंजानाया मोसानाय मेथाइ खन्नायजोंल' नङा जोंहा गेलेनायफोरजोंबो जों गोबां रंजानाय जों मोननो हायो सासे गथ'नि इकजामपोल आं होनो नागिरो सासे गथ'आ ओरैनो न'वाव थायोमोन अब्लाबो बियो गावनि नख'राव हासिङै गेलेयोमोन नाथाय बिनि बिमा बिफानि ओंखारनो होयियाव बे गथ'वा गोबां समाव डिप्रेसाव थांदोंमोन दुखुवाव थांदोंमोनो नाथाय सानसे दिना बियो बिमा बिफाखौ अनुरुद खालामथाब खालामथाब बियो गावनि लोगोफोरजों गेलेनायखौ गेलेनो थाखाय बेयो थांबाय आरो बे समाव बिनि बिमा बिफाखो बिनि बिमा बिफायाबो बिसोरखौ बे गथ'खौ एगार हरबाय बै सानखालि बे गथ'आ जाय लोगोफोरजों गेलेबाय बे लोगोफोरजों गेलेनायाव बेयो खारनाय बारनाय थाखोमा लानाय खर' बहनाय दुगैनाय दै बाज्रुमनाय बेफोर बिफां गाखोनाय गासिखौबो गेलेनानै बियो जोबोद गोजोनबाय आरो बेबायदि गोजोन्नायजोंनो बियो न'वाव फैफिनबाय आरो बे गथ'नि बिमा बिफाया बिनि गोजोन्नायखौ नुनानै सामफ्रोमबो बेबायदि समफोरखौ होबाय आरो बियो फरायनायावबो हालांबाय देहाफोरा मोजां जालांबाय फैयै फैयै बेयो देरनानै बियो सासे गेलेगिरि जाबाय आरो बि गेलेगिरियानो जोंनि ओनसोलनि सासे गथ' आं बिनि मुंखौ बुंथ'लासै उननि समाव आङो सम मोनोब्ला बे गथ'नि नामखौ बुंसिगोन बियो बेबायदि बिनि लाइफआव स्ट्रागोल खालामनांदोंमोन उन्दै समावनो आरो जेब्ला जोंनि गेदेरफोरावबो बेबायदि समफोरखौ गथ'फोरनो हायो अब्लासो गथ'फ्रा बेबायदि समफोरखौ गावनि इदसा बायदियै बाहायनो हायोब्ला बे गथ'आ मुंदांखा जायो आरो बेबायदिनो बे गथ'आबो मोनबाय आरो बेबायदिनो सासे गथ'नि इग्जामपोल आं होनो नागिरो बे गथ'आ बेबो बेबायदिनो गामिनिफ्राय बायहेराव ओंखारनो मोनामोन थारनो न'आव थायो बेबायदिनो फरायसालिनिफ्राय थांनानै न'वावनो थानानै बेयो देरबोनांदोंमोन आरो साननाैसोनि उनाव बेयो जेब्ला गथ'फोरजों फुटबल गेलेनो थांफायो अब्ला बे गथ'आ फुटबलावबो बेबायदिनो मुंदाखा जानायखौ जों मोनबोदों आरो बेबायदि मोनबोनानैनो बे मोनसे एरिया एबा मोनसे डिस्ट्रि्क्टनि फुटबल एसेसिएशनाव दा केपटेन जानानै दङ बे फुटबल केपटेना बे मोनसेल' जायगायाव गेलेया गामि नाङैनो ओनसोल नाङैनो डिस्ट्रिक्ट नाङैनो गोबां क्लाबफोरजों बेबायदि गेलेबोबाय आरो गथ' समावनो जोङो गथ'फोरखौ गेलेनायाव बाहागो लाहोयोब्ला जोंनि गथ'फोरा ओरैनो थानाय समफोरखौ बिसोरो एक्सासाइस बायदि लानानै बियो एगार हरनो हायो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो उन्दै समावनो जोङो गोबां जोथोन लानो नांगौ अब्लासो जोङो बे देरबोला मोजां जानो हायो जोंनि गथ'फोराबो बेबायदिखौनो गेलेनाय समफोरखौ होनो नांगौ मानोना बे गथ' समावनो जोङो जोंनि जि ओरैनो थानाय सम गेलेनाय सम बेखौ जोङो रंजा होनो हायो उनाव जोङो देरब्ला बेफोर समफोरखौ मोन्नो हाया बेखायनो गथ' समावनो जोङो गोबां बेबायदि देरनो बेबायदि गोबां गथ'फोरनि जि रंजानाय सम गेलेनाय सम बेखौ जोङो गथ'फोरनो होनो नांगौ जोंनि ओनसोलफोराव गोबां बिमा बिफाफोरा बेबायदि दं जायफोरखौ जोङो एगारनायखौ जों नुनो मोना आरो बेबायदिनो गोबां गथ'फ्रा बेबायदिनो लोरबां बां जानानै थायो आरो जायफोरनि गथ' ग'थायफ्रा बेबायदिनो गामिफ्राव ओनसोलफ्राव ओंखारनानै गेलेयो बेबायदिनो रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोर गथ'फोरा गोबां गोख्रों फरायनायावबो गोख्रों खारनाय बारनाय लिरनाय गासैआवबो गोख्रोें बेफोरखौ जों नुनो मोनो